جی میں ٹریول ایجنسی سے ٹریول ایجنٹ بات کر رہا ہوں بتایے میں آپ کی کس طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں اچھا جی اچھا جی جی آپ نے بل آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے آپ بالکل فک لیجے فکر نہ کرئے آپ کو کار ہماری ٹریول ایجنسی سے مل جائے گی رینٹ پر

جی بات در اصل ایسی ہے کہ آپ نے جس ٹریول ایجنسی کو بات کال کی ہے وہ ٹریول ایجنسی بہت اچھی ٹریول ایجنسی ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ کاریں ہیں تو آپ بالکل فکر نہ کرئے آپ کو تین دن بعد کار آرام سے مل جائے گی جی جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے سب سے اچھی ٹریول ایجنسی پے کال کی ہے تو آپ کو آرام سے سیون سیٹر کار اپنے سات لوگوں کے لیے مل جائے گی اچھا جیسا کہ آپ نے جس ٹریول ایجنسی کو بات کیا ہے کال کی ہے ہماری ٹریول ایجنسی سب سے سستے میں سفر کراتی ہے لوگوں کو لوگوں کا جیب کا خیال رکھ رکھ کر لوگوں کو سب سے سستے میں سفر کرانا ہماری ذمہ داری ہے تو جیسا کہ آپ نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ آپ سات لوگ ہیں تو ایک لوگوں کا ایک ہزار روپے پڑے گا تو سات لوگوں کا سات ہزار روپے

جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہماری ایجنسی سب سے سستے میں سفر کراتی ہے لیکن اگر آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں تو میں سات ہزار روپے میں ایک ہزار روپے کم کر کے آپ کو چھ ہزار روپے میں آپ کو سفر کرا سکتا ہوں آپ کا آگرہ کا اچھا جی جی آپ کو تین بعد صبح دس بجے بے فکر رہئے آپ کو تورنت تین دن بعد آپ کو دس بجے کار مل جائے گی شکریہ